موجودہ حالت میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے جو مجھے بہت زیادہ اثرانگیز وہ تھا وہ ہے میرے لیے جو سب سے اچھا رہا وہ یہ ہے کہ انسٹاگرام ہے یوٹیوب ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہا ہے کیونکہ میں ان دونوں ایپس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں جیسے انسٹاگرام ہو گئے اس میں میں ہر ایک پیج کو فولو کر دیتی ہوں جہاں سے نئی نئی بات معلوم ہو جاتے ہیں نیوز کے بارے میں بھی آتا ہے اس میں ہر ایک ایکٹر ایکٹریس کے ان کی لائف سٹائل ان سب کے بارے میں مجھے معلوم چل جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ ڈیلی پوسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور اس میں نیوز بھی مل جاتے ہے کہ کون سی جگہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور یونیورسٹیز کے بارے میں اور جہاں میں پڑھ رہی ہوں ان کے بارے میں بھی مجھے معلوم چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور دوسرے یہ یہ کہ کیا ہو چل رہا ہے کیا نہیں دنیا کی حالت ہے یہ سب کے بارے میں انڈیا میں کیا چل رہا ہے دوسرے کنٹریز میں کیا چل رہی ہے سب انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے معلوم ہو جاتا ہے سب سے زیادہ میرے لیے جو فائدہ مند رہا ہے وہ انسٹاگرام رہا ہے کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ یوز کرتی ہوں